वर्चुअल गेमां जेहड़ियां ऐन ना ते बड़ियां शैल होंदियां ते जिस्सले मैं निक्का होंदा हा ना ते मैं के करदा हा में होटल शोटल जंदा हा में गेम लाइयै अक्ख च लाना ते डीवीडीआर लाना ते गेमां मैं दिखदा हा ते इ'यां लगदा हा गेम में आपूं खेढा ना मिगी इ'यां सेई होंदा हा कि नेईं मैं असली गेम खेढा ना ते न्हाड़े कन्नै मजा बी बड़ा आंदा हा गेम बी अच्छी लगदी ऐ मिगी बड़ा शैल शैल लगदा हा के मेरा मन करदा हा के मैं होर खेलां होर खेलां ते बाकी में गेमां होर बड़ी सारी गेमां खेढियां अच्छी गेमां होंदियां इंटरस्ट बी अच्छा होंदा ऐसा फील होंदा नेईं जे में असली च गेम खेला ना

मैें क्रिकेट बी खेला जियां एक्सपीरियंस क्रिकेट ते इ'यै होंदा कि शैल होंदा क्रिकेट खेढा ना

ते होर गेम च ऐसा कि बंदा जेल्ले गेम खेढदा होंदा ते ऐसा लगदा कि नेईं में असली उत्थै बैठे दा मेरा पूरा ध्यान गेमां च गै होंदा बड़ा शैल लगदा मन करदा कि बार बार खेलां करां मैं गेम ओह्दे बाद ओह्दे कारण केह् होंदा कि सारे टेंशन साढ़ी दमाग फ्री होई जंदी असें बड़ा अस अपने आप गी थोह्ड़ा टेंशन फ्री समझदे जि'यां कोई किसी चीज दी टेंशन के नी असेंगी

अस इत्थै गेम खेलदे हे त्रै त्रै चार चार घंटे गेम खेलनियां ते सारी टेंशन के असेंगी दूर होई जंदी ही कोई कुसै चीज दी टेंशन के नी होंदी ही असें ते बड़ा मजा आंदा हा मैं अजें बी आक्खा ना कि गेम दे जेह्ड़े वर्चुअल गेमां न ऐन ठीक ठाक ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ अवा मिगी ते शैल लगदियां हा वा साढ़ा टैम उसलै गेम एह् वर्चुअल गेमां होदियां नेहियां जिसलै आया हा उसलै असें खेढनी शुरू कीतियां असें गेमां अवा मजा बड़ा आंदा हा मैं अजें बी आक्खां ना कि काश